हाँ मैं समुदाय या संस्कृति में खेलों की भूमिका बता सकती हूँ जैसे हमारे घर में या कहीं बाहर कोई पूजा पाठ हो रही हो वहाँ पर हम इकट्ठे हुए हुए लोग हों वो लोग अगर फोई प्रोग्राम रखते हैं कि हम खेल के माध्यम से आपके बच्चों को खिला सकते हैं और उसको जीतने पर इनाम दिया जा सकता है इसमें हमारे बच्चे व बड़े बूढ़े सभी भाग ले सकते हैं जिसको जैसा खेल खेलना आता है वह उसी खेल में भाग लेता है और उसी तरह से विजय प्राप्त करके लेकर के आता है